शुरुआती माण्हुनि लाइ अनुकुल सहुला आसन हिन रीति आहिनि ताड़ आसनु भुजंग आसनु सुक आसनु दंड आसनु बाल आसनु इहे सभु आसन करायां वेंदा आहिनि